उत्तर प्रदेश असांजी सरकारि जे राजस्व जो जेका प्रमुख स्रोत आहिनि उहे आहिनि कर अनुदान ऋण ऐं निवेश इहे सभु साधन आहिनि इन खे ख़र्चु करण लाइ जेका साधन आहिनि उहे आहिनि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत निरामयम योजना परिसमापन क्षति ईअं अहिड़ा कई प्रधानमंत्री जा हलायलु सुठियूं योजनायूं आहिनि जंहिंसां ख़र्चु कियो वेंदो आहे